آپ ایک فری لائٹس ویب ڈیولپمنٹ ہیں جو جی ایس ٹی کی تعمیل پر ایک آن لائن کورس تیار کر رہے ہیں اور جی ایس ٹی کی ادائیگی کرنے کے موضوعہ کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے کورس کے شارکہ کے لیے وضعہ اور جامعہ انداز میں جی ایس ٹی کی ادائییاں کرنے کے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریکارڈ کریں جی ایس ٹی کرنے کے لیے ہمیں آن لائن رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے جس سے ہم رجسٹریشن کراتے ہیں جی ایس ٹی انہیں لوگوں کے لیے لاگو ہوتا ہے جو چالیس لاکھ روپے سے اوپر کا کوئی کام یا کاروبار جوڑتے ہیں